جو سیکنڈ پروڈکٹ میں نے چوز کیا تھا وہ تھا نائف اُس کے پازیٹو اور نگیٹو فیڈ بیک دونوں ہیں پازیٹو فیڈ بیک میں بھی بہت سارے فیڈ بیکس آ جائیں گے جیسے کہ اِس کو ہم ایز اے چوپنگ یُوز کر سکتے ہیں اپنی سبزیوں کے لئے جو ہم ڈیلی لائف میں کوکنگ کرتے ہیں ہم بہت ساری سبزیوں کو چوپ کر سکتے ہیں ایزیلی اِس کی وجہ سے ہماری کوکنگ اسکلز بھی ڈیولپٹ ہو سکتی ہیں ہم بہت ساری یہاں پہ بہت ساری ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائپ آف نائف اویلیبل ہیں جیسے فروٹس کٹ فروٹس کاٹنے کے لئے الگ سے نائف ہوتا ہے اور ویجٹیبلس کاٹنے کے ویجٹیبلس کاٹنے کے لئے الگ سے نائف آتا ہے اور اِن کیس اگر آپ کے پاس کوئی بھی اوپنر نہیں ہے باکسیز کو اوپن کرنے کے لئے تو آپ جو ہے نائف کا یوز کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے لئے اور بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ہم نائف کا یُوز کر سکتے ہیں پازیٹو وے میں ہم ہماری کوکنگ اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں ہماری چوپنگ اسکلز ڈیولپ ہو سکتی ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو فاسٹلی چوپ کر سکتے ہیں یوزنگ نائف اور اِس کا نیگیٹو فیڈ بیک یہ ہے کہ یہ بہت ہی شارپ ہوتا ہے اور بہت ہی پوائنٹڈ ہوتا ہے اگر غلطی سے کہیں لگ جائے تو فوراً بلیڈ ہونے لگتا ہے وہ پارٹ ہم کو کوکنگ کرتے ٹائم اِس کا یُوز جو ہے بہت ہی دھیان لگا کے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ہارم نہ کر سکیں